بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں ہم تصویر تصاویر لینے جاتے ہیں جیسے پارک وغیرہ ہوگیا اس میں جاتے ہیں ہم تصویر لیتے ہیں اور کیا کہتا ہے اور بھی دوسرے شاپنگ مال ہوگیا جیسے ایسے ایسے جگہ پہ ہم جاتے ہیں اور تصویر لیتے ہیں اور تصویر لینے سے

شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے تو کوئی کہتا ہے مجھے پارک جانا ہے تو اسی طریقے سے ہم ہم لوگ زیادہ پارک جاتے ہیں اور تصویر لیتے ہیں پارک سے ہی اور اور بھی جگہ جاتے ہیں پارک وغیرہ جیسے ہوگیا مال وال اور یہ سب جگہ پہ بھی جاتے ہیں ہم لوگ گھومنے کے لیے اور تصویر لیتے ہیں تصویر لینے کے بھی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے جیسے کوئی ساتھی کوئی کسی طریقے سے لیتے ہیں تو کوئی ساتھی کسی طریقے سے لیتے ہیں تو تصویر لینے کا بھی ایک وہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو تصویر لینے کا جو فون وون ہوتا ہے کیمرہ اس کا اچّھا ہونا چاہیے جو جبھی تصویر اس میں اچھا آتا ہے اور ہم لوگ تصویر لیتے ہیں تو اچّھے ہی فون سے لیتے ہیں کیونکہ اس میں اچّھا تصویر آتا ہے